आज कल का बच्चा जो है ज़्यादातर मोबाइले में बिजी रहता है मोबाइले देखते हैं

हम लोग का ज़माने में यह जो था हम लोग कबड्डी और खेलते थे छुपम छुपाई खेलते थे बहुत तरह का खेल था खेलते थे और कल आज कल का बच्चा जो है मोबाइले में टेम वेस्ट करता रहता है मोबाइले देखता है टी वी देखता है घर से कहीं नहीं जाता है और तब जो था बच्चा सब घर में रहवे नहीं करता था छुपन छुपाई में कबड्डी में इधर उधर लगे रहता था आज कल का बच्चा ज़्यादातर मोबाइले में टेम वेस्ट करता है कहीं भी नहीं जाता है टी वी देखता है मोबाइल देखता है मोबाइल में पब जी खेलता है गेम खेलता है विडियो देखता है मोटू पतलू का विडियो चलता है वही सब देखते रहता है चौबीस घंटे पढ़ने में भी मन नहीं लगता है वह सब देखने के चक्कर में बोल बोलते बोलते रहेंगे और ऊ सब देखते रहेगा कौनो परवाह नहीं है जो क्या कह रहा है मोबाइल के चक्कर में मोबाइल के चक्कर में सो दूसरे की बात सुन भी नहीं सकता है क्या करा है नहीं कर रहा है एक ज़ुबान थी तो जब मोबाइल भी किसको कहते हैं आदमी सब नहीं जानता था तब चलने लगा बटन वाला मोबाइल आज डिजिटल ज़माना हो गया बड़ा मोबाइल अब सबके घर घर है सब बच्चे लगे रहते हैं मोबाइल में

पबजी खेलते हैं चौबीस घंटे इतने करते रहते हैं घर बैठे बैठे